हा मूंखे बाइक हलाइण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कोई बि कम हुजे फ़टाफ़ट बाइक खंई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वेट न करिणो पवंदो आहे गाॾी ते वेठासीं पहोतासीं पंहिंजो कम करे वापिसि अची वियासीं लेकिन अकुल माण्हूं बाइक हलाइण जो उन्हनि खे एतिरो जुनून आहे त कुछ बि ध्यानु न रखंदा आहिनि मां बाइक हलाइण वारे जुनून वारे माण्हूनि जे लाइ कुझु सलाह थी ॾियण चाहियां मां चवां थी की एड़ा माण्हूं बाइक जेके हलाईंदा आहिनि हैलमेट पायन ब्लूटूथ जो प्रयोग न कनि मोबाइल ते रस्ते में न ॻाल्हाइण ॾाढो ज़रूरी हुजे त बाइक खे साइड में करे किथे रुकी करे फोन ते ॻाल्हाइण हॉर्न जो प्रयोगु करण अॻिते हलंदी गाॾियुन जे विच में सुरक्षित दूरी बणाए रखण ऐं यातायात जे नियमनि जा पालन करण स्पीड खे लिमिट में रखनि शोशे बाजी ऐं दिखावो न करण आराम सां शांति दीमाग़ु सां बिना कोई ॻाल्हि दीमाग़ु में रखे बिना सोचे सम्झे चारो तरफ़ ध्यानु ॾई करे गाॾी हलाइनि